ہلو

جی اور کوئی سی گاڑی

تو سر جیسے کہ گاڑی کا آپ بتلا رہے ہیں کہ ہر گاڑی کا الگ الگ ریٹ ہے الگ الگ ان کا ریٹ فکس ہے اسکارپیو کا اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ان کا وہ بڑی گاڑی ہے تو ان کا جو آپ کا واشنگ جائے گا کم از کم پچیس سو کے لم سم ان کا جائے گا اور آلٹو کا رہا تو وہ تو پندرہ سو میں بھی آپ کا ہو سکتا ہے مینیمم آپ کا سمجھیے کہ بارہ سو کے لم سم اس کا ہو جائے گا جی جی جی نہیں نہیں دیکھیے ہل ہر جگہ کا الگ الگ یہ ہوتا ہے اب وہاں کا جو واشنگ کرتے ہوں گے ان کے میں اور ہمارے واشنگ میں جو ہے سو زمین آسمان کا فرق ہوگا اس لیے ہمارا واشنگ جو رہے گا وہ سو پرسنٹ آپ کا ایک دم پرفیکٹ رہے گا کوئی طرح کا اس میں پرابلم نہیں رہے گا ایک دم پورا کلین آپ کا رہے گا اور اگر ویسا اگر آپ کو وہاں سویدھا ہو رہا ہے کہ آپ کو سولہ سو یا سترہ سو میں کر رہا ہے تو بہتر ہے کہ وہیں کر لیں لیکن ہمارا جو فکس ریٹ ہے وہ پچیس سو ہے

ٹھیک جی جی جی تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہاں پہ میری میری ٹائمنگ ہے صبح نو بجے سے لے کے شام کے چھ بجے تک جی جی جی